चिरां जिल्लानि खुंनाय गिबि हारिमुवारि फोरबोफ्रा जाहैबाय बैसागु दिवालि बिहु बायदि बायदि जोंना बर' हिसाबै जोंना बैसागु बांसिन मेन फालिनाय फोरबो होन्नानै बुङोबा जोंना बैसागु फैयो बेखौ जों बर'नि बैसाग दाननि बैसाग दाननि से खालारखालि निफ्राय फालिनाय जायो आरो फोरबोनि गेजेरजों जोंनि बर'नि गान्नाय जोमनाय जानाय थानाय बायदि बायदि थासारि एबा हारिनि सिनायथिखौ जों सिनायथि होनो हायो आरो जोंना बेनि गेजेरावनो बुहुथ रोखोमनि बैसागु जानाय जायो गिबि संख्रानथि मोसौ थुखैनाय गोखा गोखै जानाय बायदि बायदि दङ जों आरो माखासे बिदिनो बैसागु ओनसोल ओनसोल एबा गामि गामि फांसन बायदि खुंनाय बेजों जोंहा गोबां गाव गावनि मोसानाय मुसुरनाय रोंगौथि आरो हारिनि माखासे गान्नाय जोमनाय बेफोरखौ लानानै दिन्थिनाय एबा फेसन देखायनाय बायदि बायदि हाबाफारि लानाय जायो आरो बेनि गेजेरजोंनो नियम खान्थि बायदियै फोरबोखौ गामि गामि फालिनाय आरो माखासे गामि गामि लाना बैसागु फोरबो फालिनाय आरो एरियानि सायाव बैसागु फोरबो एबा फांसन बायदि बायदि खुंनाय जायो बेनि गेजेरजों जोंहा जोंनि हारिनि गान्नाय जोमनाय दख'ना गामसा आर'नाइ बेफोरखौ लानानै गोबां बेरखांहोनो बेरखांहोयो आरो बेजोंनो गाव गावनि हारिनि सिनायथिखौ जौगा होयो एबा हारिनि सिनायथिखौ ला फोथांनानै लाखिनो आरो बेजोंनो बेबायदिनो जों बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो